میری پسندیدہ کتاب جو ہے وہ داستان ہی ہوتے ہیں لیکن داستان میں بھی جو ہے ایک کتاب ہے باغ و بہار ہے جو میرا من کے لکھی ہوئی کتاب ہے جو فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھا گیا تھا اٹھارہ سو تین میں شائع ہوئی ہوئی ہے کتاب یہ کتاب بیسیکلی جو لکھا گیا تھا وہ انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے لکھا گیا تھا اور اس کتاب میں دہلی کی تمام تہذیب جو ہے دہلی کے مقامات کی عکاسی کی گئی ہے یہاں کے اصل میں وہ کتاب جو ہے داستان ہے اور داستان میں سے پورے دہلی کے تہذیب دکھایا گیا ہے اس میں کارنامے جو ہے کردار جو ہے وہ دوسرے ملک سے لیے گئے ہیں اور اس میں چہار درویش کا ذکر کیا جاتا ہے جو الگ الگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی اپنی آپ بیتی سناتے ہیں اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ چھپ کے سنتے ہیں ان ساری کہانیوں کو اس کتاب میں دہلی کی تہذیب کو خاص طور سے بیان کیا گیا ہے یہ دہلی کی تہذیب دہلی کی محاورہ زبان ہو گیا دہلی کے لوگ کیسے رہتے تھے اور کیسے ان کا مہمان نوازی تھا کیسے کھان پکوان تھا یہ ساری کچھ اس میں جو ہے ذکر کی گئی ہے کتاب میں بیسیکلی یہ کتاب جو ہے داستان ہے لیکن اس میں جو ہے اس طرح کاریگری دکھائے ہیں کہ ایک اردو زبان کہ جو اعلیٰ زبان ہوتی ہے وہ چیز اس میں دکھائی گئی ہے اس طرح کی وہ کتاب ہے اس وجہ سے یہ کتاب مجھے زیادہ پسند ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا دہلی کی تہذیب جاننے کو مل گئی دہلی ہے کیا چیز تھی کیا چیز مغل دربار کیا تھی اس میں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی تھی یہ ساری چیزیں ہیں بہت اچھی کتاب ہے